ॿ रुपिया हिकु हज़ार हिकु रुपियो हिकु लखु सत हज़ार ॿ रुपिया ॾह लख छह हज़ार हिकु सौ हिकु रुपियो हिकु करोड़ ॾह लख सत सौ टे रुपिया